आं जेब्ला एमइ स्कुलाव फरायनाय सम बे समनिफ्रायनो आं फुटबलखौ जोबोद गेलेनो मोजां मोनोमोन इन्टारेस्थ दंमोन बे समावथ' दानि मुगानि बादि बेबादि मानि स्पर्थ्सआव बा बेबादि जि माबा फुटबल मेस गिदिर गिदिर बेबायदि होनाय जायामोन ओरैनो गामिफोराव गामि बाय गामि कम्पिटिसन बायदि सिल बायदिसिना बा दावफोरनि बादायलायनाय होयोमोन बेबादिनो गेलेबोयोमोन आरो आरो बे समाव आङो गेलेयै गेलेयै जेब्ला फरायनायाबो हाइस स्कुलसिम मोननांगौब्ला दिसट्रिक लेभेलसिम गेलेदों बेयावबो आङो गोबां सार्टिफाइट मोनबोदों दिसट्रिक लेभेलाव गेलेनाय समाव आरो गोदो उन्दैनिफ्रायनो फुटबलाव बुहुत इन्टारेस्ट दंमोन गेलेनो आरो हाइ स्कुलाव फरायनाय समावबो आं बिदिनो गोबां जायगायावनो थांनानै गेलेयोमोन मानसिफोरा गोदोथ' हायार लांलायलायोमोन हायार गेलेयोमोन आरो गुबुन गामिफ्राव बिदिनो हर थायो जायो लोङो फैयो आरो बेबायदिनो दाबसे जायगायाव गेलेखांबाथाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिनि प्रग्राम थाखालायोमोन हायार लांनायनि बेफ्रावबो गेलेयोमोन अब्लाबो आं फरायनाय समाव फरायनायखो गारामोन बे हाइ स्कुलाव फरायनाय समावनो आङो गामिनि मेस आरो हाइ स्कुल टुरनामेन्टबो गेलेदों आरो इयाव सार्टिफाइट मोन्दों आं